सबसे पहले हमारे प्रयागराज में माँ गंगा मैया का जो कि संगम कहलाता है जहाँ पे गंगा मैया जमुना मैया और सरस्वती मैया का तीनों का संगम होता है ये पूरे विश्व में ये पूरे भारत वर्ष में देखने लायक क्योंकि तीन नदियों का संगम सिर्फ हमारे प्रयागराज में होता है जिसको दूर दूर से लोग देखने आते हैं जिसका स्नान करके वो अपने आप को मुक्त पाते हैं और हमारे प्रयागराज संगम में हर बारह वर्षों में कुम्भ का मेला लगता है जो की ये मेला पूरे भारत वर्ष में देखने योग्य है क्योंकि हमारे यहाँ प्रयागराज कि धरती में संगम किनारे इतना पर्याप्त स्थान है जहाँ मेला लग सकता है एक महिना यहाँ पे लोग कलपवासी कलपवास करते हैं और यहाँ पे सत्संग होता है यहाँ पे बड़े बड़े महात्मा आते हैं यहाँ पे बड़े बड़े साधु आते हैं जो कि यहाँ पे आ के लोगों को प्रवचन देते हैं लोगों को जीवन का और भगवान से मिलने का एक रास्ता बताते हैं इस कुम्भ मेले को देखने से विदेसों से लोग आते हैं क्योंकि जब भगवान ने अमृत कलश का किया था तो जो अमृत के कुछ कण अमृत के जो था वो कलश का जो अमृत था वो अमृत कुम्भ में गिरा था इलाहाबाद प्रयागराज कि धरती में गिरा था तो इसलिए कुम्भ नहाने से लोगों को ये मान्यता है कि कुम्भ नहाने से उनके पाप कट जाते हैं और यहाँ प्रयागराज में घूमने के लिए यहाँ पे जवाहर लाल नेहरू का आनंद भवन है जो लोग कुम्भ आते हैं वो आनंद भवन भी घूमते हैं यह अजादी के समय में चंद्र शेखर अजाद जी ने जब ओ वो अंग्रेजों से घिर गए थे उन्होंने अपने आप को जब उनकी बंदूक में एक गोली बची थी तो वो गोली हमारे यहाँ पारक है चंद्र शेखर अजाद पार्क बोलते हैं उस पारक में उन्होंने अपने आप को उस गोली को मार लिया था तो लोग उस जगह को भी घूमने आते हैं और हमारे प्रयागराज में कचौरी का सब्जी का दमआलू का और नमकीन का ये बहुत ही फ़ेमस है खाने का और इलाहाबाद का अमरूद और इलाहाबाद कि नमकीन और इलाहाबाद का समोसा ये तीनों चीज हमारे पूरे भारत वर्ष में फेमस है क्योंकि यहाँ का अमरूद वो कहीं और भी नहीं पाया जाता है जो यहाँ अमरूद में स्वाद है वो कहीं और नहीं मिलता है इलाहाबाद के आसपास हमारे ही बगल में कानपुर क्षेत्र है जहाँ का चमड़ा बहुत फेमस है जहाँ के चमड़े से बनी बेल्ट जहाँ के चमड़े से बनी पर्स ये हम लोग प्रयोग में लाते हैं और यहाँ पे रेडीमेड कपड़ों का भी बहुत बड़ा आयात और निर्यात होता है उत्तर प्रदेश में कानपुर एक ऐसा जिला है जहाँ की विदेशों तक निर्यात होता है यहीं पे सिर्फ कानपुर ही एक ऐसा जिला है जो पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ के ड्रेगन लगती है जो कि सप्लाई सप्लाई होती है ये पूरे विदेशों को जाता है कानपुर कारोबार के मामले में उद्योगपतियों के मामले में भारत में सातवें आठवें स्थान पे है यहाँ पे उद्योग इतना लगा है यहाँ पे इस चमड़े का इतना बड़ा उद्योग कारोबार है कि लोग पूरे भारत वर्ष में इसकी सप्लाई होती है हमारे बगल में बनारस क्षेत्र है काशी विश्वनाथ है जहाँ बाबा भोलेनाथ का स्वयं विराजमान हैं वहाँ की बनारसी साड़ियाँ हैं वहाँ के वहाँ पे आपको बनारस के अंदर बनारसी साड़ियाँ है फेमस हैं वहाँ खाने के लिए आपको रबड़ी मिलेगी मलाई मिलेगी जो कि उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं मिलती है वहाँ दूध से बनी रबड़ी मलाई दूध घी इसके लिए काशी बहुत फेमस है हमारे यहाँ मथुरा भी है मथुरा के पेड़े हैं मथुरा में मक्खन मिलता है क्योंकि हमारे यहाँ मथुरा में स्वयं बाँके बिहारी श्री कृष्ण भगवान स्वयं विराजमान हैं उनकी वो जन्म भूमि है और वो वहाँ पे स्वयं विराजमान हैं कृष्ण भगवान का सबसे प्रिय सबसे प्रिय भोजन था मक्खन तो जो मक्खन हमारे मथुरा में मिलता है वो मक्खन कहीं पे भी आपको खाने को नहीं मिलेगा तो कृष्ण वो वहाँ पे बाँके बिहारी मेरा स्वयं मौजूद हैं हमारे अयोध्या नगरी अयोध्या नगरी में वहाँ के कपड़े वहाँ अयोध्या में अभी राम मंदिर बना है वहाँ अयोध्या में घूमने लायक के लिए आपका सरयू नदी है सरयू नदी अयोध्या में है हनुमान गढ़ी है कनक भवन है और वहाँ पे जितने भी ऋषि मुनि हैं जो भी महर्षी हैं उनके जो वस्त्र हैं वो सिर्फ वहीं मिलते हैं जिस तरह के वस्त्र वो पहनते हैं जिस तरह के वस्त्र वहाँ मिलते हैं वो सिर्फ वहीं पहनते हैं खाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में अपनी अपनी विशेषताएँ हैं तो प्रयागराज का कचौरी हो गया मथुरा का मक्खन हो गया और भी उत्तर प्रदेश में खाने के लिए बहुत सी ऐसी जगह हैं अब उन